नमश्कार में तुसेंगी सनान लगी साढ़े इध्दरा दे जेह्ड़े स्पोर्टस रक्खे उनैं मतलव किन्ने जादा उनें प्रमोट करदे मतलव उनैं अग्गैं लेईयै जंदे ओह् कुद्दरा दे ऐ कुध्दरा दे नेंई साढ़ै इत्थैं हीरानगर इक कठुआ डिस्टिक दै बिच्च इक स्टोडियम ऐ ते बड़ा बड्डा स्टेडियम ऐ हर हफ्ते इक टूर्नामैंट होंदी कोई कुसै दिन बैट बॉल दी आई कुसै दिन चिड़ी शिक्के दी आई हैनी मतलव किन्ने बी प्रकार दे कुसै दिन कोई कुसै दिन कोई हर इक टाईप दा जिन्ना बी कोई खेल होंदा

खेलदे मतलव पैह्लै नम्बरै पर आंदे स्हेई तरीकै खेलदे ओह् जेह्ॅड़े कोच नै उनें पता लग्गी जा केह्ड़ा बच्चा किन्ने तरीके दा खेली सकदा ठीक ऐ ओह् इत्थें गै उदी स्लैक्शनां करदे फिर उंदे इत्थैं गै होर मैच करांदे फिर इंदे चा बी जेह्ड़े फिर बी होर स्हेई जेह्ड़े बच्चे होंदे ओह् निकलदे उंदी स्लैक्शन होंदी जोन लैैवल पर जाईयैै जोन लैवल परा फिर उत्थैं खेलन जंदे ऐ फिर उत्थमां दा स्लैक्शन जिसलै होई जा फ्ही डिस्टिक लैवल पर होंदी स्लैक्शन होंदी फिर उत्थूं जाईयै ओह् नैशनल जंदे साढ़े इध्दरा दे मतलव केंई प्रकार दे खेल ऐ ओह् खेले जंदे मतलव बड़े बड़े स्हेई प्रकार दे खेल नै जेह्ड़े साढ़ै जम्मू कश्मीर च बी खेले जंदे नै साढ़ै इत्थें जेह्ड़े साढ़ै इत्थें जेह्ड़ा स्टेडियम ऐ ओह् ऐ केह् ऐ कि उत्थें जेह्ड़ी हर हफ्तै टूर्नामैंट होनी गै होनी ओह्दै कन्नै बच्चें गी बड़ी जादा हैल्प मिलदी हर हफ्तै टूर्नामैंट होंने दा केह् फैदा ऐ हर हफ्तै टूर्नामैंट होनें दा एह् इन्ना हारा फैदा ऐ बच्चें गी केह् करदा जेह्ड़ा स्हेई बच्चा होऐ उसी मतलव अग्गैं अनें दी जरूरत ऐ जेह्दै आस्तै मतलव एह् चीजां जरूरी हैन नै हैना उसी मौका मिगी जंदा खेलनें दा ठीक ऐ इत्थों गै मौका मिलदा ते बचैरा अग्गैं कनैं कियां पिंडै बिच्चा दा लेईयै ते ओह् नैशनल लान जंदा अग्गैं इंट्रनैशनल कियां कियां ओह् अग्गैं जाईयै पुजदा इक पिंडै कोला दा शुरु करें दे बाबजूद ओह् कुत्थें किन्नी दूर जाईयै पुजदा ऐ साह्नू एह्दे कन्नै एह् पता लगदा कन्नैं साढ़े जेह्ड़ा स्टेडियम ऐ एह् अपू मतलव इध्दरा दे जेह्ड़े कोच नै एह् आपूं गै टूर्नामैंट करांदे कन्नैं साढ़े जम्मू च बी केई प्रकार दे केह् ऐ कैडमियां बनी दियां नैं ठीक ऐ जेह्ड़े इनैं चीजें गी प्रमोट करदे अस बी मतलव इंदे च पार्टिसिपेट लैन्ने होनें ते होर अग्गैं खेलन जन्नें होनें अगर में अपनी गल्ल करां ते मिगी बैड़मिंटन खेलनां जियां बड़ा पसंद ऐ में निक्के होंदे बैड़मिंटन खेलदी अवा नी ठीक ऐ स्कूल च बड़े सारे कंपिटिशन होंदे हे बैड़मिंटन खंलनें जाना फिर स्कूला दा गै जोन लैवल पर इयां गै जियां में कालेज़ च पढ़न लगी ओह्ॅदे बिच्च बी में बैड़मिंचन खेलन लगी बैड़मिंटन खेलदे खेलदे में दो बारी नैशनल बी लाई आई दी उत्थें बी ओह्दा सर्टिफिकेट बी थ्होए दा ऐ नैशनल लानैं बाद में मतलब में केह् अक्सपिरिंस कीता उद्धर दे बच्चें च ते साढ़े बच्चें च किन्ना फर्क ऐ अपना लैवल दिक्खनें गी मिलदा कि तुसैं किन्ना सिक्खे दा तोआनू अग्गैं केह् जरूरत ऐ होर सिक्खने दी थोआनू अग्गैं कियां बधना तोआढ़े च केह् कमियां थोआढ़े च केह्ड़ियां चीजां पूरा थोआढ़े च उंदे चा नी हैन ते केह् चीजां ऐसियां नैं कि उंदे च पूरियां ते तोआड़े च नी हैन साह्नू एह् सब कुश दिक्खनें गी मिलदा जियां अस बाह्र निकलनें होनें हून दिक्खो जियां आक्खी सकनें घर रेहियै कुसै चीजें दा पता थोह्ड़ी लगदा घर रेहियै कुसै चीजें दा पता नी लगदा ऐ इयां अगर तुस बाह्र जाह्गे तोआनूं पता लग्गना कियां तुसैं खेलनां ऐं कियां तुसें ओह् करनां एह्दै आस्तै साढ़े जेह्ड़े में तोआनू तुसें सनां कि साढ़े इद्धर जेह्ड़ा स्टेडियम ऐं जम्मू बिच्च जां होर बी बड़े सारे अकैडमियां हैन नै जेह्ड़ियां स्पोर्टस गी मता जादा मतलव अग्गैं लेईयै जंदियां ते बच्चें दे बड़े बड़े ओह् कंपिटिशन करांदियां नै उंदे च बड़े पार्टिसिपेट लैते में बी नैशनल लाई आइ आं इंट्रनैशनल लाऊई आई दी ऐं